हैलो मैं दकान उप्परां बोल्ला ना तुसें फोन कीते दा हा दकान उप्पर कोई समान लैना केह् चक्कर ऐ में दकान उप्परां बोल्ला ना

रेट हुन तुसें दाल चाही दी होग ते दाल दा रेट इसलै सौ रपेआ किलो ऐ ते राजमा जेह्ड़े नै राजमा तुसें अगर बधिया क्वालिटी दे लैने भद्रवाही राजमा नै साढ़े कोल ते ओह् लैने होङन ते ओह् इसलै मिली जाने तुसेंगी कोई इक सौ ते मतलब पैंत्ती चाली तक्कर दे रेट साढ़े कोल ऐ आं ते अगर तुसें हांजी बाकी चौल जेह्ड़े लैने न बासमती लैने होङन तुसें तो बासमती दा रेट इस्सलै इक सौ ते पंज रपे रेट जेह्ड़ी साढ़े कश बधिया बासमती ऐ ते जेह्ड़ी हल्की ऐ ओह् मतलब मतलब सत्तर रपे किलो ऐ ते देसी चौल बी हैन साढ़े कश देसी जेह्ड़ा आंदा चौल ता इद्धरा पंचारी ल्हाका प्हाड़ी ल्हाका ना उप्पर ते ताईं लड्डन पाभरोसे आह्ली सैड जेह्ड़ा जेह्ड़ा ओद्धरा चावल आंदा ओह्दा रेट इस तुहेंगी मार्किट च शा सस्ता लैना ओह् मार्किट च कि अस डरैक्ट उन्दे डरैक्ट जेह्ड़ा स्हाड़े कश समान चौल औंदे ना उन्दे ते ओह् अस देआ ने तुसेंगी पंजताली रपे किलो नै चलो मतलब देसी चौल जेह्ड़े आं देसी मां न साढ़े कश होंदे पंजाबी बी हैन देसी मांह् दा रेट जेह्ड़ा इसलै ओह् ठीक ऐ सगूं डाउन होए दा ते इयां अगर तुसें इसलै मार्किट चा लैने होन अगर तां ओह् उद्धर मिलने तुसेंगी कोई इक सौ ते दस्स रपे किलो ते साढ़े कश मतलब पचानवैं रपे किलो चला दे न इसलै तुसेंगी दिक्खो अस तुसेंगी देना होल सेल रेट उप्पर हुन जियां बाहर जेह्ड़ा इसलै अगर तुसें अपने कोला बेचने ना अग्गै तुसें कि तुसें बी अग्गै बेचने तुस कि बेचने होंगन तां ओह्दे च तुसेंगी अगर इक सौ ते दस्स जां पंदरां रपे किलो तुसेंगी मतलब बेचना पंदरां बी बेचगे ना नेईं नेईं असें असें तुसेंगी देने पचानमें रपे किलो आं पचानमें रपे किलो असें देने ते ओह्दे चा तुस सौ पंदरां बी बेची सकदे ते बीह् बी बिकी जंदे न त्रीह् बी बिकदे न ओह् कि देसी मांह् जेह्ड़ा मिलदा बड़ा घट्ट ऐ इत्थै कि जेह्ड़ी मुंगी दी दाल ऐ ओह् इयां मतलब सौ रपे किलो ऐ मुंगी जेह्ड़ी मतलब इक सापती मुंगी हुंदी ऐ ते इक धोती मुंगी होई गेई ते एह् जेह्ड़ा मतलब इसलै एह्दा रेट चला दा सौ रपे किलो मतलब तुसें अग्गै बेचनी ऐ एह् ते अच्छा आं ते आं इयै मतलब आओ तुस दकान उप्पर आओ ते चक्कर केह् हुंदा फोन उप्पर जेह्ड़े रेट दस्सने तुस दकान उप्पर आई जाओ थुआढ़े कन्नै रेट जेह्ड़ा तुसेंगी लग्गी जाह्ग ऐसी गल्ल नी तुस बुजुर्ग बंदे ओ तुसेंगी अस जेह्ड़ा रेट लाह्गे ना तुसेंगी स्हेई लान रेट की के तुस जेह्ड़े कि स्हाड़े गाह्क जेह्ड़े तुस स्हाड़े परमानेंट गाह्क ओ ते थुआढ़े आस्ते रेट जेह्ड़ा स्हेई लग्गोग तुस स्हाड़ी दकान ते आओ ते तुसेंगी अस रेट लाई देगे आं ठीक ऐ ठीक ऐ हुन तुस आई जाओ आं एह् आओ फ्ही तुस बंद करियै